جی ہاں میں نے پہلے اپنی نانی سے سلنا اور بننا سیکھا تھا پھر مجھے میری نانی نے بہت اچھی طرح سے سکھایا تھا اور اب میں نے اپنی بیٹیوں کو سلنا اور بننا سکھایا ہے جو انہوں بہت اچھا ہنر ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے اب میری ایک بیٹی نے تو اپنا بوٹک کھول لیا ہے جس سے وہ اس کا بہت اچھا کام چلتا ہے اور میں نے اپنا ایک سوٹ سیا تھا جس پہ اس پہ کربیشیے کے کنگورے کاڑھے تھے جو بہت ہی اچھے بندھے تھے وہ پورا دوپٹا میرا بہت خوبصورت لگا تھا جو اس اس اس ڈوپٹے کی میرے گھر میں سب نے تعریف کی تھی اس بنائی کو بھی میں نے اب اپنی بیٹیوں کو بھی ہنر سکھا دیا ہے